बे ब्रह्मान्द' जगतआव सानखौराङाव गोबां ग्रह' ग्रह'साफोरा सोरगिदिं साग्लोबनानै दङ जाय नखोरां सानखौराङाव थानाय बेफोर ग्रह' ग्रह'साफोरखौनो जेराव सानसुमै बिग्यानगिरिफोरा गावबा गावनि गियान सानस्रिजों गियान अयध्य'नजों जेराव साधना खालामबाय दङ बेखौ साननानै जेराव दिहुननो नाजागासिनो दङ आरो बेबायदि बेफोर ग्रह' ग्रह'साफोरखौ गावबा गावनि गियानजों साननानै बिदिनो गावबा गाव जुग्थि होदों गावबा गाव बिजिरनानै दिन्थिदों जेराव बिग्यानिक सानसुमैफोरा नाजाथाबनायनि गेजेरजों इस्वोरनि सहाय लानानै इस्वोरखौ अनसायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिखौ बिजिरनो थांनायाव थारैनो इस्वोरनि अननाय नांगौ इस्वोरनि अननायजों इस्वोरा गियान होनायजों बेफोर सोरगिदिं बे ब्रह्मान्द' जगतआव सानखौराङाव नुनो मोननाय ग्रह' ग्रह'सा नयखेथ्र' बेफोरखौ जेराव बुजिनो हादों मिथिनो हादों आरो बेखौ बुजिना मिथिना दिनैसिम जेराव बिग्यानिकफोरा सानसुमैफोरा नाजाथाबनायनि गेजेरजों देरहासार अखाफोराव जेरै बेवहाय दैथाय हरनो हादों रबट इनजिन जेराव बिनि फट' खेमेरा लानानै बेखौ बुजिनो हादों नाथाय साननो गोनाङा बेसोदि थारै बे सानखौराङाव थानाय माखासे ग्रह' नयखेथ्र'फोरा थारै जिउ दं ना गैया बेखौ बुंनाया बेयो धेमालि बाथ्रा नङा दा बेखौ आंनि मोनदांथिजों आंनि साननाय गोहो सानस्रिजों आं बेखौ साननानै मोननाय बादिब्ला थारै बेफोरो गासैबो ग्रह' नयखेथ्र' ग्रह'सा बेवहाय जिउ गैया बेफोरो मोनफा मोनफा गोहो सक्ति थानाय इस्वोरनि सोरजि इस्वोरनि सोरजि हिसाबै बेफोर ग्रह' ग्रह'साफोरा गावबागाव धोरोम दङ गावबागाव सक्ति दङ जाय सक्तिजों जेराव सानखौ गासैबो ग्रह' ग्रह'सा नय खेथ्र' जेरै सोरगिदिं गावबागावनि कर्म'खौ मावथिं नांगासिनो दङ जेराव गिदिं थिंबाय दङ आरो बेवहाय जिउ गैया बेयोदि बेफोर ग्रह' ग्रह'साफोरादि थारै बेवहाय माबा मोनसे गोहोसो दं बिनि फोरमान हिसाबै बेखौनो बुंनो हायोदि बेयाव सक्ति गैयामोनब्ला बेसोरो गावजोंगाव बोग्थाब लायनो हानायनि बे गोहोखौ मोननाय नङामोन थारै अनान गसाय सोरजिगिरि बोराइ बाथौआ गासैबो सोरजिनो माबा नङा माबा मोनसे गोहो होदों आरो जिब' जिबिफोरनो जेरै जिउ होदों बेबायदिनो मुवा बेसादफोरा मुलुगाव जेसेबां गसायनि सोरजि बेवहाय थारै माबा मोनसे गुन आरो गोहो सक्ति दङ बे गुन आरो गोहो सक्तिनि दारै मोनफ्रोमबो बिदिनो सोरजि ग्रह' ग्रह'सा थारै बेफोराव माबा मोनसे सक्तिसो दं होननानै जों साननो हायो अर्थात आंनि सानस्रिया बेखौ बुङो जे बेवहाय थारै बेयाव जिउ गैया बेवहाय गोहो दङ बिदिनो बेफोरखौ लानानै जेराव जोङो बयबोनो स्टादि खालामबाय दङ गावबागावनि गियानजों आंबो नेहात दौरि जानानै बेनि बागै जेराव बुंस'नो हानाया बेफोर बिग्यानिकफोरनि सानसुमैफोरनिसो मोनसे साननानै दिहुननो हानाय गियान जाय गियानजों रुजुना नायोबा आंनि नेहात दौरिनि गियाना बेवहाय सौहाया अब्लाबो आङो दिनै बे ग्रह' ग्रह'साफोराव थारै जिउ दंना गैया बेखौ मिथि मिथिनानै बिजिरनो नागिरोब्ला बेवहाय थारै आंनि सानस्रिया बेवहाय जिउ गैया होननानै आं सानो बेवहाय मोनफा मोनफा बेफोर ग्रह' ग्रह'साफोरा सक्तिनिसो बिगोमा जाय सक्तिनि गेजेरजों जेराव बिसोरो बे ब्रह्मान्द' जगतआव जेरै गिदिंनांगासिनो दङ गावबागावनि धोरोमखौ जेराव मावथिं गासिनो दङ दिनैसिमबो गोजौ नखोराङाव जेराव बेफोर ग्रह' ग्रह'सा नय खेथ्र'फोरखौ जोङो नुनो मोनो गिदिं थिंनाय नुनो मोनो थारै बेखौ बुजिनो नायोब्ला थारै सक्ति दङ बेखौनो आङो आंनि गोसो साननायजों आंनि गोसो गियाना थारै बेवहाय जिउ गैया बेवहाय बरांस' मोनसे गोहो सक्तिसो दङ होननानै आंनि सानस्रिया बुङो